हां जी हां सवेरे जन्नी होन्नी आं सैरी करन ते शैल मौसम होंदा हवा बी साफ़ होंदी ते शरीरा नू बी लगदी हैल्थी रौंह्दा इंसान कदें कदें जॉगिंग बी करनी आं दौड़न बी दौड़नी बी आं योग बी करनी आं ते इ'यां पार्क च इ'यां थोह्ड़ी देर बौह्नी बी आं जियां इसी आखदे अज्जकल मैडिटेशन ओह् बी करनी आं अ'ऊं ते स्हेई रौंह्दा इ'यां बंदा चुस्त रौंह्दा बड़ा लोक करै दे होंदे सवेरे सवेरे पंज छे बजे लोक आए दे होंदे मै ते फेर सत्त बजे जानी आं ते करनी चाहिदी सबनुं करनी चाहिदी बंदा पूरा दिन सुस्ती नी सुस्ती नी ऐ पौंदी शरीर च इ'यां बंदा ओह् रौंह्दा मजबूत ठीक रौंह्दा तुस बी जाया करो अज्जकल दे लोग जिम शिम जांदे पर कोशिश कोशिश इ'यै ऐ कि असें अपनी जेह्की नेचर ऐ साड्डा ओह् ई असें दिक्खना चाहिदा सवेरे हवा ऐ पेड़ पेड़ दी हवा शैल होंदी धुप्प बी शैल होंदी इ'यां अच्छा लगदा फेर सानू हां तुस बी जाया करो सारे जाया करो सारे जाना चाहिदा मै ते आखनी आं सवेरे सवेरे छे बजे सबनुं जाना चाहिदा इ'यां सैर सुर करन असें हां